जी हाँ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए हमारे गाँव में कई सारे प्रचलित घरेलू नुस्खें हैं अगर आपको बालों को सुंदरता से और झड़ने से बचाना है तो आप बालों में अच्छे से तेल की मालिश कीजिए इसके अलावा आप हफ्ते में एक दिन एलोवेरा भी लगा सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक है और इससे बाल सुंदर दिखते हैं और बाल काले भी रहते हैं और त्वचा की देखभाल के लिए आप कभी भी बाहर जाएँ तो मुँह पर कोई भी नॉर्मल सी क्रीम लगा लें इसके अलावा आप जब कभी भी बाहर जाएँ तो अपनी त्वचा को अच्छे से ढँक कर जाएँ जिससे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आपके त्वचा पर ना पड़े और यदि आपकी त्वचा काली हो गई है तो आप उस पर हल्दी और बेसन का प्रयोग कर सकते हैं दही में मिलाकर